ईअं त फ़िल्मी कलाकार त जाम आहिनि तंहिंमां ॿ कलाकार फैमस आहिनि गुलशन कुमार ऐ लता मंगेशर लता मंगेशर जेकी फ़िल्मुनि में आर्टिसनि जे लाहे भॼन ऐं गाना जेके ॻाया आहिनि उहे ॾाढा सुठा ऐं वणंदड़ ॻाया आहिनि पुराणी फ़िल्मुनि में जेके लता मंगशेर जा गाना आहिनि ऐं ॾाढा सुठा आहिनि ऐं गुलशन कुमार जा बि भॼन वणंदड़ ऐं सुठा जीअं माता जा भॼन ऐं भॻवाननि जा भॼन हर तरह जो भॼन उहे ॻाईंदा आहिनि